छैठ पर्व छैठ पर्वमे होइ छै खरना होइ छै होली मनबय छै होली अबीर खेलय छियै दीपावली होइ छै दीपावली फटक्का उटक्का फोड़य छियै नाग पञ्चमी होइ छै नाग पञ्चमीमे हम सब किछु अथी करय छियै बनबय उनबय छियै रामनवमी होइ छै ओहोमे पूजा पाठ सब किछु करय छियै दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजामे खरना अथी खरना होइ छै खरना होइ फिर दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजा सबलोग जाइ हइ कपड़ा उपड़ा पेन्हके अथी दुर्गा पूजा देखय लए फिर छैठ पर्वमे सब लोग मतलब नहाय खाय